खाना बनाबै वास्ते कोन कोन बर्तन यूज करलो जाइ छै ओकरामे बैठी छोलनी कलछुल आओर लोहिया कुकरमे दालि सिझायलो जाइ छै चावल कथीमे बनै छै तऽ डेक्चीमे आओर ओकरामे कोन सुनी समान बर्तनमे यूज हय छै बर्तनमे बैठियो लागै छै सब्जी काटैमे छिलना छिलनासँ आलू छिललो जाइ छै अथियो छिललो जाइ छै झीङ्गा झिङ्गली छिलनासँ छिली कऽ बैठिके काटै छै तब जा कऽ सब्जी बनै छै ओकरामे छोलनी लागै छै लोहिया लागै छै कलछुल लागै छै कुकर लागै छै हड़िया लागै छै अथी सब समान अरू हय छै नीमक हरदी मिरचाई टोटल समान हय छै कोन सुनी समान लागै छै तऽ पुरे समान किचनमे लागै छै थालियो लागै छै लागै छै आटा सानैमे